जैसे पाठी छै घरमे पूजा पाठ होइ छथिन तऽ छागर पाठीकेँ खरीदैत छै जकरा पासमे रहै छै तऽ खरीद कऽ ओकरा बादमे घरमे जकरा विवाह शादी होइ छै मुण्डन होइ छथिन तऽ ओकरा बलि पड़ैत छै पाठी छागरके परबाके ओकरा मीट बनाए कऽ ओकर बादमे घरपर लोकसभ खाइत छै सर कुटुम्ब मिलि कऽ जे रहै छै से खाइत छै खाइत छै खायके बादमे अपन जे बचि जाइत छै तकरा सौँपि दैत छै हड्डी गुड्डी खण्डी खुण्डी जे नहि बनाए सकैत छै ओ सभके सौँपि दैत छथिन आओर गाय मालसँ जे हुनका जतेक भोजन दैत छथिन बकरिए छै तऽ बकरीकेँ जतेक चरेतै जतेक दवाइ देतै जतेक खाइ लेल देतै ततेक बकरी बढ़िआँ होइत छै ततेक मस्त होइत छै बकरी ओकर बच्चोसभ अच्छा बढ़िआँ होइत छै रहैत छै अपन पोषैत छै जे दुनिआँमे जेहन जेहन इंसान छथिन तेहन तेहन गाए माल छै तऽ गाए मालकेँ जतेक भोजन दैत छै खाइ लेल दै छथिन सुधा दाना दै छथिन तऽ आओर दूध उतरै छै पशु पालि कऽ जतेक सुधा दाना मारैत छै आँटाके मारैत छै तऽ ततेक हुनका दूध उतरैत छै ताहिके बाद अपना दूहैत गाड़ैत छै जे रखने छथिन से अपना बेचै छै से